मां जीअं भई कर सहुलो वारा थी विया भई जीअं कढ़ी चांवर पालक चांवर दाल चांवर तर जी भाॼी फुलिको पचाइणु मांसि सुठो सिमरन करे बढ़िया सां सुठे सां ठाहे पंहिंजे परिवार खां कोई परिवार खे सुठे सां खाराईंदी आहियां कंहिंमें टाइम बि लॻंदो आहे भई जीअं कोड़ीयुनि जी भाॼी थी वई टिकीयुनि जी भाॼी थी वई ऐं पालक पनीर थी वियो या ॿी काई अहिड़ियूं भाॼी आहिनि कटर जी भाॼी थी वई कटर कटण में बि थोरो टाइम लॻंदो आहे अगरि सही कटिजी हुतां न ईंदो आहे त ऐं ॾाढो सुठे सां ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे मां सुठे सां रोटी पंहिंजो खाधो ठाहींदी आहियां पंहिंजे परिवार खे ॾाढे सुठे सां खाराईंदी आहियां ऐं वरी मां हुननि खां पुछंदी बि आहियां बाबू भाॼी खाधे वणियो चएतो हा ममी